ग्रामीण क्षेत्रके मऽ जे छै से खेलके माध्यमसँ अहाँ ग्रामीण संस्कृति परिवेशके अहाँ बढ़ाबा दऽ सकय छी एकर बहुत सरल सारा कारण छै देखिऔ हर स्टेटके हर ए अलग अलग गेम छै आओर सांस्कृतिक कार्यक्रम छै आओर बिहारके जे छै से मिथलाञ्चल जिलाक जे ग्रामीण परिवेश छै ओकर खेल अलग अलग छै आओर अलग टाइपके खेलायल जाइ छै जेनाकि सामा चकेबा छै ई अहाँके दरभङ्गा जिलाके आओर मिथलाञ्चलके ग्रामीण परिवेशके बहुत ही सांस्कृतिक अथी छियै मेला आओर अहाँके ई छै कि प्रोग्राम होइ छै अइमे बहुत सारा सामा चकेबा खेलायल जाइ छै ई अहाँके कृषिसँ से जुड़ल सेहो छै आओर ई अहाँके संस्कृत बिहारके आओर दरभङ्गा जिलाके ग्रामीण परिवेशके संस्कृतो दर्शाबइ छै अइ ई अहाँके सामा चकेबा गेम अहाँके गावँ सबमे खेलायल जाइ छै आओर अहाँके गाँवेटामे ई भेटत बाद बाँकी जगह कतहु ई अहाँके नहि भेट सकइए चुकि ई गेम एहन छै हे आओर सामा चकेबाके गेम जे छै से अहाँके खास कए कऽ खेतीसँ रिलेटेड छै चुकि अइमे छै जे परम्परा जे जे वएह खेतके माटि कोरि कऽ आनू फेर ओकर सामा चकेबा बनाउ फेर अहाँ जे छै से ओकरा ओ पाँच दिन दस दिन रखिऔ गीत गबिऔ आओर ओइमे अहाँ भाय भैआरीक नाम लिऔ जकर उम्र बढ़ैत सम्बन्धित अइमे गीत गायल जाइत अछि आओर पाँच गो सात गो महिला मिलकऽ एक समूहमे गावँमे आबिके गाना गबैत छै आओर ओइमे अप्पन परिवारके वृद्धिक लेल आओर अपन फसलके बृद्धिसँ सम्बन्धित बहुत सारा ओइमे अहाँके काज करइत अछि ग्रामीण परिवेशमे जे छै से बहुत सरा खेलके माध्यमसँ अहाँ सांस्कृतिक बढ़ावा दऽ सकइ छी आओर कऽ सकय छी आओर खेल अहम ओइमे योगदान छै खेलके माध्यमसँ आदमी अगर आदमी समझइ जे छै जे अइ गावँके कल्चरके छै बात वातावरण की छै आओर जेहन जकर कल्चर रहलइ ओही हिसाबसँ ओहन ओकर परिवेशके वातावरण रहलऽ अहाँ खेलके माध्यमसँ ग्रामीण परिवेशके अहाँ बहुत आगाँ लए जा सकै छी आओर खेल आपसी भाइचारा सेहो कायम करय छै आओर खेलसँ आपसीक साहौर्द सेहो कायम होइ छै आओर आपसी मिलान सेहो होइ छै खेलके माध्यमसँ आपसी सांस्कृतिक कार्यक्रमसँ बहुत ग्रामीण परिवेशके बढ़ा सकय छी आओर आगा लऽ जा सकय छी